हेल' अ मामोन अ अ नंगौ अ अ ओइ माबायावलाय जोंनि खुसिबिल एरियायावलाय देवबारखालि गोदोर जायो थारमाने गासै दखानाबो फायजोबो इनिफ्राय आरो बुधबार सप्तायाव खननै जायो आरो बुधबार दिनायाव एसे फिसा जायो इयाव दखानफोरा एसे माबा जायो आरो एसे खम जायो नोंथाङा जुदि दखान होनोब्ला देवबार देवबार बुधबार खननैयावबो फायजायो फायनो हागोन आरो मा अ मानिबा बिजनेस खामनो नागिरदो नामा अ दख'ना अ अ अ अ अ बावगारदो अ बावदोंब्रा आङो

अ अ अ

अ अ अ अ अ अ अ नोंथाङा अ नोंथाङा होनोब्ला बे जोंनि बे ओरै खुसिबिलावबो देवबार आरो बुधबार जायो इनिफ्राय जोङो नोंथाङा होनोब्ला आरो नैबावबो जोंनि बे ओरै पानेरि टि स्टेट होननाय जायगायावबो सुनिबारखालि एसे गिदिर बाजार जायो आरो बेयावबो होनो हायो बेयावबो सेल थाङो सेल थांनायखौ नुनो मोनो आरो गुबुनफोरा होनाय होनायखो बेयाव होनो हागोन आरो नोंथाङा होनोब्ला बेयावबो अ दङ बुरजायैनो दङ बिनिफ्राय बे जों खालामाब्लाबो जों बायनोबो मोनो बुहुद मानसि नुनो मोनो आरो बायनायखो जेनेबा बेयाव खायफा बर' दखानबो दोङो ओमफ्राय बर' गामियाबो बुहुद दङ गुबुन जाथिफोरा एसे खम दङ होनना बुंजायो आरो बेयाव मोजां सलियो आरो दख'ना दखानफोरा मोजां सलियो होनायखो नुनो मोनो आरो

अ अ अ अ जा अ जागोन जागोन अ अ दे अ दे दे